हम कार्य से बाहर गए हैं और घूमने के तो पर्पस से गए हैं वहाँ पर मंडी द्वीप में गए थे वहाँ पर घूमना था हमारे मित्र भी थे साथ में और ये एक दू महीने का वर्क टूर था और हम लोग गए मंडी द्वीप में काफी देखे कि वहाँ पर मतलब सब कम्पनियां हैं कम्पनियां हैं लोग जाकर वहाँ काम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य कोई काम करने के लिए नहीं था घूमने फिरने के लिए हम गए और साथ मेरे दस बीस दिन रुके और बहुत अच्छा लगा हमको और वहाँ के सिर्फ सब लोगों से मिले जुले वहाँ का सब सिस्टम देखे कि भाई कि कैसा है तो अच्छा लगा फिर गए चले आए